हैलो जय झूलेलाल मांखे तव्हांजी उबर ऐप सां हिकिड़ी टैक्सी बुक कराइणी आहे त मां हितां लाजपत नगर मां थी ॻाल्हायां तव्हां हिते मूंखे टैक्सी मोकिले सघंदा आहियो मूंखे एयरपोट वञिणो आहे मुंहिंजी चार बजे जी फ्लाइट आहे तव्हां त घटि में घटि तव्हां मुखे हिकु वॻे टैक्सी मोकिले छॾिजो और तव्हां मूंखे ॿुधायो की होसि ताईं घणा अघु लॻंदा मूंखे पंहिंजे पहिरियों अघु ॿुधायो पोइ मां तव्हांखे ॿुधाया थी मूंखे उबर ऐप सां टैक्सी मोकिलियो न थोरो अघु घटि कयो तव्हां वधीक था ॿुधायो वधीक न ॿुधायो थोरो जेको रिज़नेबल आहे उहो ॿुधायो राति जा चार्जिस थोरी न लॻंदा हिकिड़ो ई रेट थींदो आहे त तव्हां ॿुधायो मूंखे की घणा अघु लॻंदा हलो ठीकु आहे तव्हां मोकिलो टैक्सी मोकिलो हिकु वजे मुंहिंजे लाजपत नगर में संत कंवरराम मंदर जे ॿाहिरि मूंखे कैब खप तव्हांजी टैक्सी खपे मां हितां ई वेहींदमि मूंखे पिक करे वठिजो हितां और मूंखे हिकु वॻे पूरे मोकिले छॾिजो हिकु वॻे मोकिले करे अस मूंखे एयरपोट ताईं पहुचाए छॾिजो छो त मूंखे तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी प्लीज़ मूंखे पूरे टाइम ते खपे छो त मुंहिंजी फ्लाइट न वञणी खपे जय झूलेलाल